ہیلو کیا آپ اولا کار سروس سے بات کر رہے ہیں جی میں علی گڑھ سے محمد ارمان بول رہا ہوں کل میں نے دلی سے لکھنؤ جانے کے لیے آپ کی سروس لی تھی اور میرے ساتھ جو آپ کے ڈرائیور ڈرائیور تھے جن کا نام شاید محمد فیصل تھا میں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جی وہ بڑے اچھے آدمی تھے اور راستے بھر ایک دوست کی طرح مجھ سے پیش آئے اور انہوں نے راستے بھر مجھے بور نہیں ہونے دیا اور پھر میں جب جانے لگا تو میرا ایک سامان بھی چھوٹ گیا تھا اس میں انہوں نے باقاعدہ میرا کچھ دوری تک پیچھا کر کے مجھے وہ سامان واپس دینے آئے اس سے ان ان کی ایمانداری کا بھی پتہ چلتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو اتنے اچھے ڈرائیور کے بارے میں بتا دوں اور ان کے بارے میں تھوڑا فیڈ بیک دے دوں